एक दीस न्ही आमी अशे बसलेले आमचें एक गार्डन आसा त्या गार्डनांत बसलेले आमी सगळे जाण बसलेले आनी आमी चिंत्ताले की भोंवपाक या भोंवपाक या सगळे जाण म्हणपाक लागले आनी हांव इन्स्टाग्राम चलयतालो थंयसर हांवें पयलें एक वॉटरफोल पयलें हांवें म्हज्या फ्रेंडाक विचारलें खंय तेणीं म्हणलें सातरें म्हणून असो एक वॉटरफोल आसा गोंयांत हांवें म्हणलें बरें कितके पयस आहा लागींच आहा चड पयस ना वाळपय इतकेंच पयस वचून येवूंक शकता तुमी आमी म्हणलें बरें आमी वयता मागीर हांवें म्हज्या फ्रेंडांक म्हणलें आमी या रे वाळपय तेंच्यांनी म्हणलें बरें या कितकें पयस हांवें म्हणलें लागींच आसा चड पयस ना वचून येवया आमी रोखडे पावतले रोखडे येतले आनी मागीर आमी दुसरे दीस बरें प्लॅन केलें सकाळी सातांक उठले न्हेसले बिसले कपडे बिपडे घातले आनी लागले हाताक चालीक आमी थंयसर धांक पावले धांक पावले आनी थंयसर चॅक पॉस्ट आसलो चॅक पॉस्ट आसलो म्हूण हांव भियेलो म्हाजे कडेन त्या टायमार लायसन्स नाशिल्लें हांव भियेलो आनी रावलो फ्रेंडांक ते येतले तेंच्या फाटाफाट वयतलो ते मागीर फ्रेंड येयले आनी तो म्हणूक लागलो कांय ना ते जस्ट फोरस्ट गार्ड ते जस्ट तुका पयशे घेतले आनी तुका फुडें धाडटले ते फोरस्टान ऍन्ट्री दितले हांवें म्हणलें बरें ते लायसन्स विचारचे ना ना म्हाणूंक लागले मागीर हांंव गेलों भितर तेंचे कडेन पयशे घेतले आनी जाले तेंचे पयशे बयशे दिवन आनी मागीर हें घेतलें लॅटर कितें तें पेपर घेतलो आनी गेलो गेलो थंयसरल्यान पंदरा मिनटां भितर गेलो आनी भितर वयतना थंयसर गांव येयलो त्या गांवा भायर थंयसर पयशे घेवपाक लागले शंबर रुपया पन्नास रुपया पार्किंगाचे टू व्हिलर्स आमी तांकां पन्नास रुपयांनी घातली गाडी भितर घातली सामकी भितर व्हेली आनी दवरली पार्क केली पार्क केली हॅल्मेट बिल्मेट डिकीनीं घातलें आनी गेले लागले चालीक वॉटरफोलाक वॉटरफोलाक जशे गेले खूब लोक खूब लोक आमी पिश्यां भशेन बोबाड मारीत गेले आनी अर्दे वाटेक थकले जिवच सोडपाचो जालो आमचो इतके थकले जायना जालेंं चलपाक कशेय करून आमी वॉटरफोलाक गेले थंयसर इतकी गर्दी बसपाक जागो ना रावपाक जागो ना मागीर चिंतलें कितें करया मागीर फ्रेंडान म्हणलें चल वयर एकदां वचून पळोवया वयर जागो आसा जाल्यार रावया मागीर जीव इतलो थकलेलो वचों कशें दिसनासलें हेंच्यांनी म्हणलें ट्राय मारया आतां इतके येयल्या मातशें फुडें वचपाक कितें जाता तर आमी वयर आनीक चडले चडपाक जायना परत देंवले देंवलें आनी म्हणलें नाका रे वचून एकदां पळोवया आमी कितें जाता तें मागीर घे लागले चालीक चडले वयर जीव नाका कसो जालो सारके हात पांय दुखतात चलपाक जायना खावपाक ना पिवपाक कांय ना गेले गेले गेले फुडें गेले आनी मागीर एक बरोसो जागो गावलो स्पॉट गावलो थंयसरल्यान सारकें निवळ उदक येतालें थंयसर कपडे बिपडे काडले न्हांवपाक लागले न्हांवले न्हांवले न्हांवलें आमी थंयसर सरपाची कात पळयली आमची जाली आमी भियाले भियाले आनी म्हणलें चल रे बाबा चड न्हांवले आमी या हांगासरले कपडे बिपडे घातले आनी आमी गेले गेले आनी आमी वयल्यान सकयल पळोवंक लागले लोक न्हांवता आमी हांसूंक लागलें आमी न्हालां ते उदक सकयल पडलां आनी तेच उदकांत ते न्हांवतात आमी हांसले आनी मागीर आमी देंवपाक लागले देंवपाक लागले आनी घरा वयताले तेन्ना आमी वाटूच चुकले आनी आमी गीव अप केलें की बाबा सोड जावपाक ना शेणलो जाल्यार हांव हांगाच न्हिदता म्हकडें आनी चलपाक जायना धोलपाक जायना आतां पळोवया फुडें सुद्दा या आनी पळोवया जितलो रस्तो उरला तितलो पळोवया मागीर गेले आनी दुसऱ्याच रस्त्यार पावले आमकां खबर ना खंय आसा आनी कितें आसा आनी फोनारूय नॅटवर्क ना कांय ना आनी लोकय दिश्टी पडना कोणाक विचारतलो खंय आसा सामके भियेले आरे बाबा म्हणलें जाली आमची आतां आमी हांगाच न्हिदपाचे मागीर लागले ल्हव ल्हव ल्हव ल्हव फुडें गेले मागीर रस्तो दिसलो चलूंक लागले चलूंक लागले आनी थंयसर गाड्य़ो दिसल्यो जश्यो गाड्यो दिसल्यो आमी धांवले गाड्ये कडेन आनी रावले मागीर फाटल्यानच्यान आमचे दुसरे फ्रेंडा येले ते म्हणूंक लागले आरे बाबा तुमी खंय शेणलेले रे आमी तुमकां सोदताले आमी म्हणलें आमी शेणलेले मागीर गेले भायर गेले आनी थंयसरल्यान भायर येले आनी थंयसर एक हॉटेल गावलें त्या हॉटेलार गेले खावपाक बसले इतकी भूक लागलेली सांगुनाका सामकें पोट भरून खालें खालें आनी घरा आयले आनी दुसरे दीस आंग पांय बीन दुखूंक लागलें सगळ्यांक सांगलें तो दिसूच सारको मॅमरेबल